म्हाका दिसता टिवी किंवां ऑनलायन ह्या दोन माध्यमांतल्यान भुरग्यांक ताजो भरपूर फायदो जाता जेणे करून भुरगें ह्या चॅनलाच्या आदारान किंवां टिवीच्या आदारान आपलें शिक्षण जें आसा तें अदीक सोंपें करूंक शकतात सद्द्याक हांव बायजूस डोट कॉम आनी वेदांतू डोट काॅम ह्या दोन शैक्षणीक वेबसायटीचो आदार घेता त्याच बरोबर

शैक्षणीक साहित्य किंवां एखादो घटक कशें पद्दतीन शिकोवप हाजी व्हिडियो पळोवन म्हायती घेता पण टिवी किंवां ऑनलायन जी वेबसायट आसा ताजो गैरी वापर जाता एखादे वेळाक भुरगो शैक्षणीक साहित्य सोदपाक किंवां शैक्षणीक वेबसायटीच्या निमतान इतरी मोबायलाच्यो वेगवेगळ्यो गजाली सोदता आणी अश्या पद्दतीन ताजो गैर वापर टाळपा खातीर पालक किंवां इतर संबंदीत जे मोबायल देणारे आसा तांच्यांनी ताजेर नजर दवरची पडटली पण एकंदरीत ह्या दोनिंचो फायदो भुरग्याक आसा अशें म्हाका दिसता